آج ہندوستان کے درپیش کے اہم ترین چلینجز کافی ہیں جیسے کہ سب سے پہلا جوڑا جائے تو سب سے پہلے بےروزگاری کے مدعا ہے ہمارے ہندوستان میں بےروزگاری کافی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو لے کر کے سرکار کو چاہیے کہ کچھ اچھے قدم کو اٹھائے کہ کس طرح سے سوچیں کہ کس طرح سے ہمارے دیس میں بےروزگاری کم ہو سکتی ہیں بےروزگاری جیسے چیلنجز کم ہو سکتے ہیں بےشک بےروزگاری ایک اہم مدعا ہے اہم یہ ہے مدعا ہے تو اس کو اکسیپٹ کر کے اس کے لیے ہاں جاب امپرومائنڈ کرائے جائے اور اس کے علاوہ اور دوسری چیزوں کے بعد بےروزگاری کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہندوستان کے ایک اہم مدعوں میں سے ایک مدعا یہ بھی ہے جیسے کہ کیا کہتے ہیں پاپولیشن جس کو پاپولیشن جو ہے ہمارے دیس کی آبادی کافی بڑھتی جا رہی ہے اس کی اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سرکار کو قدم اٹھانے چاہیے اور اس میں سرکار نے بھی کچھ قدم اٹھائے بھی ہیں ہمارے ہندوستان میں کہ پاپولیشن آج دنیا میں ایک نمبر پہ پہنچنے کو ہے سوا سو کروڑ کی آبادی والے ہندوستان میں ایک نمبر پر پہنچنے کو ہے اس پہ بھی کچھ نہ کچھ سرکار کرتے رہنا چاہیے سرکار کر بھی رہی ہے اور ہو سکے اور بہتر کچھ امپرومائز اس پہ کیا جا سکے اور اس کے علاوہ جو غریبی ہمارے ہندوستان میں غریبی بھی ایک اہم مدعا ہے ہمارے دیس کافی غریبی سے جھوجھ رہا ہے غریبی غریبی سے نجات پانے کے لیے سرکار کو کچھ چاہیے کہ کچھ اہم راستے کچھ قدم اٹھائیں ہمارے دیس میں کچھ چند ہی لوگ اے ون پرسینٹ مان لیا جائے اگر کہ امیر ہیں

یہی سب ایک اہم مدعا ہمارے دیس میں ہمارے ہندوستان میں ہے اس کے علاوہ ایک اہم مدعا یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پالیوشن کنٹرول کرنا چاہیے ہمارے دیس کے لوگوں کو خاص کر کے گندگی نہ پھیلائیں اس سے پہلے بھی گندگی کو لے کر کے صاف صفائی ایک ابھیان چالو کیا گیا تھا جس سے کہا گیا تھا کہ گندگی کو کم کیا جا سکے یہی سب مین مین مدعا ہمارے دیس میں یہ چیزیں جس سے نپٹارا ہونا چاہیے